लखनऊ जी चिकन कारी ॾाढी सुठी आहे जंहिंमें की छपाई करे करे उन खां पोइ उन्ही खे कढंदा आहिनि ॾाढे सुठे नमूने उन्ही खे हो कंदा आहिनि कानपुर जी कानपुर जी ॻाल्हि कयऊं त कानपुर में शूज ॾाढा सुठा लैदर ॾाढो सुठो आहे कानपुर जो जंहिंजे जंहिंजो त कोई जवाबु कान्हे फिरोज़ाबाद में चूड़ियूं ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि अगरि असां पूरे यूपी यूपी जो ॻाल्हायूं त मतिलबु ॾाढो सुठो उन्ही जो हो थींदो आहे खाद खाधे जो बि लखनऊ में खाधे खाधो बि ॾाढो सुठो आहे और मेन कपिड़ो कपिड़ो इन चिकन जो ॾाढो सुठो आहे पेंटिंग मूर्तिकला जी ॾाढी सुठी आहे हिते और छपाई छपाई करे करे उन खे मतिलबु हो जिनि कढ़ाई कंदा आहिनि जंहिंजो जंहिंजी कोई जवाबु कान्हे मतिलबु मिसालु आहे उन्ही जे लखनऊ जे चिकन कारी जी ॾाढी सुठी हो कंदा आहिनि और बि मिटी जा बर्तन बि ॾाढा सुठा थींदा आहिनि मूर्तिकला बि मूर्ति बि ॾाढी सुठी हुते दुर्गा पूॼा में ॾाढी सुठी मूर्तियूं ठाहींदी आहिनि जंहिंजो कोई जवाबु कान्हे ॾाढो सुठो हिसाबु आहे